तोहराके की की पसन्द छै हमराके पसन्द छै घुमना अच्छा अच्छा खाना अच्छा पहनना सीरिअल देखना सबसँ ज्यादा पसन्द छै फेवरेट सीरिअल गुम है किसीके प्यारमे ओ हमर इधरके काम उधर हो जाइ लेकिन टाइमपर हमे सभ काम छोड़िकऽ ओ सीरिअल देखै छी खानामे की की पसन्द छै खानामे हमरा पसन्द छै नमकीन ज्यादा पसन्द छै मीठा हमरा बिल्कुल पसन्द नहि छै चटपटा खाना चटपटा ई पसन्द छै हमरा बजारमे जइसे चाट पसन्द छै समोसा पसन्द छै मोमोज पसन्द छै बर्गर पसन्द छै आओर घरमे चटपटा घरेलू नाश्ता खाना ईसब हमरा ईसब पसन्द छै